हम एकटा फैन लेलियै जकर बड्ड नीक छै आओर बड्ड नीक अहाँके कलरो छै ओ फैनके नाम छियै हेवेल्स हेवेल्स जे फैन छै बड़ नीक चलै छै आइ दू साल भऽ गेल दू सालसँ हम ओकरा यूज करै छियै अखन तक कोइ प्रॉब्लम नहि भेलै हँ बड़ नीक ओकर हवा अभी छै बड़ ठण्डा ठण्डा हवा लागै बड़ दिन तक लम्बा गारंटियो देले छै पाँच सालके तऽ गारंटी छै दू सालसँ बड़ नीक चलै छै बड्ड नीक हवा देलक फैनसँ गरमीमे बड्ड राहत भेटै छै फैन रहलापर बड़ चीजके दिक्कत नहि भेल आओर